तंत्रज्ञानाक लागून सगळ्यांक फायदो जाला जाणट्यांक तशें तरणाट्यांक जाणटे लोक बी तंत्रगिज्ञान हळू हळू वापरपाक शकले कांय जाणांचीं भुरगीं भायल्या देशांत आसत जाल्यार ते इंटर्नेट वापरून तांच्या वांगडा उलोवपाक शकतात विडियो कॉल करपाक शकतात फोनाचो वापर करून घरा बशिल्ल्या कडेन बिलां भरपाक शकतात दीस भर घरा बसून बेजार आयलो जाल्यार ती टी व्ही पळोवपाक शकतात तातूंतल्यान तांची कर्मणूक जाता आपलो दीस खोशयेन घालोवपाक शकतात मोबायला वयल्यान डॉकटराक फोन करपाक शकतात कोणाली मदत घेवपाक शकतात तंत्रगिज्ञनाक लागून तांकां कोणाचेर अवलंबून रावपाची गरज ना